جی سر گڈ مارننگ سر اچھا سر جی بولیے میں گوشت گوشت شاپ سے ہی بات کر رہا ہوں جی جی اچھا اچھا جی جی جی آپ تو میرے پاس سے گوشت لے کے جاتے ہیں

جی اوہو اچھا اچھا یہ گڑبڑ ہو گیا معاملہ اوہو اصل میں میں دکان پہ نہیں تھا ہو سکتا ہے میرے جو دوسرے کارکنان ہیں کام کرنے والے ہیں انہوں نے ٹھیک سے گوشت نہیں دیا آپ کو ورنہ تو آپ کو میں ٹھیک ہی گوشت دیتا تھا آپ تو ہمیشہ مجھ سے گوشت لے کے جاتے ہی تھے تو سر گوشت بھیجوا دوں فر یا آ جائیے دوسرے گوشت لے کے چلے جائیے اب کیا کیا جائے ایسا معاملہ ہو گیا میں تھا نہیں ہاں انشاء اللہ اب جی جی صحیح فرما رہے ہیں جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں میں دکان میں نہیں تھا میں گیا ہوا تھا کہیں ایک میت ہو گئی تھی اور اس میں شامل ہونے کی وجہ سے میں دکان پہ تھا نہیں اور جو دوسرے میرے کام کرنے والے ملازمین ہیں وہ تھے تو آپ کو وہ پہچان نہیں سکے ورنہ تو آپ کا مجھ سے اچھا قوی تعلق ہے اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو ملا ہوا خلط ملط گوشت دے دیا خیر میں ان سے بھی

اچھا اچھا اب ٹھیک ہے میں معذرت کرتا ہوں ان شاء اللہ آئندہ خیال رکھا جائے گا ان شاء اللہ اب آئیے اگلی بار آپ کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا اور آپ کو مکمل گوشت دی جائے گی جو آپ ہمیشہ لے کے جاتے رہتے تھے اور دوسرے گراہکوں کو بھی ہمارے پاس مطلب بھیجیے ان کو گوشت کے بارے میں بتائیے ہمارا گوشت آپ تو جانتے ہیں کتنا اچھا رہتا ہے ہمارا گوشت وغیرہ باقی اگر آپ کو ضرورت ہے تو ابھی بھی آ کر کے لے جا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی گوشت ہے موجود الگ الگ طریقے کے ہر نوع کے گوشت ہیں ابھی جو آپ کے ساتھ ہوا ہے سر میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں سر ٹھیک ہے گڈ مارننگ سر